आङो उन्दै समनिफ्रायनो जायखौ आङो एक्सपिरियेन्सजों मोनबोदों आंनि थांनानै थानायनि सायाव आंनि सानफ्रोमबोनि थांनानै थानायाव आंनि एक्सपिरियेन्सजों आंनि आंनि थांना थानायाव आं मोनबोदों जाय बुस्तुखौ देहानि थाखाय मोजां खारनाय जेरै आङो फुङावबो खारो एक्सारसाइस खालामो सम मोनबानो खारो एक्सारसाइस खालामो आं देहाखौ गोबां फिटनेस मोनो आंनि मेम'रि जायखौ आङो स्ट्रं मोनो आंनि ब्रैनखौ आङो स्ट्रं मोनो गोसोखौ रायज्लायनो बयजोंबो मोजांनो मिलायनो मोजां मोनो जाय मिलायनायनि गेजेरजों आङो गावनि देहानि सोमोन्दै फिट लाखिनायजों जाते आङो फिटआव थायो आङो जाहाते आं बेखौ हबि होननानै साना आङो जेब्लानो सम मोनो अब्लानो खारो एक्सारसाइस खालामो आङो देहाया फिट थायो आरो फिट थानायजों खामानि दामानि मावनो बाया गोबां जायगायाव बेरायनो गोसो जाया आं समजों लोगोसे खारनायखौबो आङो एक्सारसाइसखौबो आङो लांफाबाय थाफादों जिउआव आंनि फरायनायजों लोगोसे आं बेखौबो खारनायखौबो बावाखै हबि सानाखै जाय आङो आंनि देहाखौ फिट लाखिनो थाखाय स्ट्रं लाखिनो थाखाय गासैबो फिजिकेल आरो मरेल आरो मेन्टेल स्ट्रं खालामनो थाखाय गोजोन्थों